मां रोटी ठाहिण में ॾाढी सुठी आहियां और मूंखे मुंहिंजो और मूंखे रोटी ठाहिण में ॾाढो मजो बि ईंदो आहे ऐं मां अलॻि अलॻि प्रकार जी रोटियूं ठाहींदी रहंदी आहियां भाॼियूं ठाहींदी रहंदी आहियां आइटम ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं मां त मां यूटयूब में टीवीअ में और अ अलॻि अलॻि वगा जिते चैनलनि में डिसी करे भाॼियूं सिखंदी आहियां और ठाहींदी आहियां ज्यादातर त मां यूटयूब में ई ॾिसंदी आहियां कविता किचन जे नाले ते हिक हुओ ईंदी आहे वीडियोस हुन ते हुअ ई मां ॾिसंदी आहियां हुनजा सभु वीडियोस मां ॾिसंदी आहियां ऐं हुओ अलॻि अलॻि प्रकारनि जी भाॼियूं आइटम ठाहिण सभु कुझु सेखारींदी आहे और जेका जेका असांजे घर में सामान पिया आहिनि हुन सां ई असांखे साण ठाहिण सेखारींदी आहे ऐं हुनजो ॾाढो बढ़िया टेस्ट ईंदो आहे छा त हुनजो टेस्ट ईंदो आहे मां घर में हुनजा वीडियो ॾिसी करे ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं मां घर में सभिनि खे खाराईंदी आहियां ऐं मुंहिंजे घर वारा ॾाढा तारीफ़ कंदा आहिनि की उहे डिश ॾाढी बढ़िया ठही अथई उहो भाॼी ॾाढी बढ़िया ठहींदी अथई

और चां अ दालि फ्राए डाल्स ईअं अलॻि अलॻि प्रकारनि जा उहो डा भाॼियूं ठाहींदी आहे छा त हूअ भाॼियूं ठाहींदी आहे और हिन जा वीडियोसि जेका आहिनि हूअ ॾाढा नंढा नंढा वीडियो हूंदा अथन और पूरी रोटी सेखारे छॾींदी आहे त हुन जा ई वीडियोस डिसंदी आहियां और कंहिंजा मां न ॾिसंदी आहियां

जेका हुनजो हुओ ॾींदी आहे टिप्स की हे हे विझ ईअं ईअं कर हेतिरो पाणी विझ ईअं पालक धो त मां उहेई डिसी करे सभु कुझु कंदी आहियां हूअंई नमक विझंदी आहियां हुअंई हैड मूं हीअ सभु मशाला जेका बि विझंदी आहे मां उहेई विझंदी आहियां ऐं जेको असांजे घर में सभु सामान हूंदा आहिनि हुनसां ई हुअ त असांखे ठहाराईंदी आहे कॾहिं असांखे बाहिरि न मोकिलंदी आहे की तव्हां हे वठी अचो चीज़ वठी अचो बर्गर वठी अचो या कुझु वठी अचो या हीअ भाॼी कोन्हे तव्हांखे या इहो मशालो कोन्हव जेको असांखे घर में पई हुजे उहेई हुन सां ई असांखे ठहाराईंदी आहे ॾाढो सुठो ठहाराईंदी आहे असांखे बाहिरां ख़र्चु बचाईंदी आहे जेको बि असांजो ख़र्चु थींदो आहे उहो सभु बचाए छॾींदी आहे चहंदी आहे घर में ई ठाहे करे खायो बाहिरि वञी करे फालतू न वठो हुनमें छोकी ऑयल वग़ैरह हुओ ख़राब ॾींदा आहिनि विझंदा आहिनि हिन करे उहो चहींदी आहे घर जो ई ठाहे करे खायो छा हुनजे ॾाढो कुझु मूंखे सेखारियो अथई सॼो ॾींहुं यूटयूब में मां हुन जा ई वीडियोसि ॾिसंदी आहियां कविता किचन जे नाले सां हिक आहे हुओ हुन जा ई वीडियो ॾिसंदी आहियां मां वधीक हुनजे भाॼियुनि में बि ॾाढो टेस्ट तमामु बढ़िया न बिरयानी ठाती हुई मुंहिंजे घर वारनि खे ॾाढी वणी हुई बिरयानी हुनमें ॾाढो कुझु विझराय हुअंई मशाला वशाला मस्तु छा त टेस्ट हुयो ॾाढो मस्तु टेस्ट हुयो ऐं अॼु त मां वरी उहो अ स्वीट कोन पालक ठाती उहो बि ॾाढी बढ़िया ठई हुई ॾाढी मस्तु मेटे करे और पालक पहिरियों हुओ करे मेटे करे और चिथे करे बढ़िया मस्तु सां ऐं हुनमें बसर टमाटो उहो और मशाला वग़ैरह विझी करे ऐं पालक पूरी यानि ग्रेवी ठाहे करे हुनखे मिलाई मासि मां त छा त भाॼी पोइ हुनमें स्वीट कोन विझी रखां ऐं ॾाढी बढ़िया भाॼी ठही ऐं मुंहिंजा घर वारनि खे पपा ममी मुंहिंजी भेण सभिनि खे ॾाढी वणी हूअ सभु तारीफ़ पिया करण ॾाढी मस्तु भाॼी ठही हुई

नंढा नंढा वीडियो छा आहे त बढ़िया सां ठाहे विझी रखंदी आहे ओर हुनखां पोइ किचन अहिड़ो रोज़ साफ लगंदो ई न त की तव्हां भाॼी ठाहे आया आहियो बिल्कुलु साफ क्लिन किचन रहंदो आहे और एक अहिड़ा बढ़िया बढ़िया डिशूं ठहाराईंदी आहे अलॻि अलॻि पकवाण जा त एडो मजो ईंदो आहे मां वीडियो डिसी करे ॾाढो मजो ईंदो आ तहां बि हिक बार कर जो कोशिशि